आंहा गांसे खन्थाइ बिजाब सोरजिनायनि थांखि दङ बैफोर थांखिफोरावनो जाहैबाय थांखिफोरानो जाहैबाय जोङो खन्थाइ बिजाबखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो माबाफोर समाजाव जोङो मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा बैफोर सान्स्रिफोरखौ जोङो समाजनि जिखिनि गोरोन्थि सान्नाय हनाय खौसेथि गैयै बेफोरखौ जोङो बैफोर खन्थाइनि सानस्रिनि गेजेरजों जोङो लाबोनो हायो नामा आरो बिब्दिनो लिरनायनि गेजेरजों बिखौनो जोङो समाजनि जिखिनि बेरेखा समाज बेरेखा खामानि जेरै ड्रागस फेग्रा मुवा आरो जौ जुवा फोरजों बुंफबनाय मोनसे हारिखौ जोङो माबोरै फोजाखांनो हायो बैफोरनि सास्रिजों जोङो खन्थाइ बिजाब दोंसे सोरजिनो थाखाय मिजिं थिनो हायो जोङो दोंसे खन्थाइ बिजाबनि गेजेरजों ओरैबादि हारिनि जिखिनि राव थानाय जिखिनि सानस्रि बेफोरखौ जोङो बिजिरनानै समाजनि जिखिनि थासारि बेखौ जोङो नायनानै मोनफा मोनफा थुलुंगायारि मोनसे सोदोब लाइनफोरजों लाइन एबा सिरिजों लिरनानै जोङो हारिखौ फोजांखांहोनो हायो जेराव जोङो मोनसे हारिया थांना थानो थाखाय जोङो थुनलाइबो नांगोन जेराव थुनलाइ फरायगिरि थायोब्ला थायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा दं जेराव बिजाब दिहुनग्राफोरा बेबायदिनो बिजाब बिजाब दिहुनाय एबा खन्थाइ बिजाब दिहुननायनि बेलायाव जों बेखौनो मोनोदि गोबां बर' सुबुंफोरा बिजाबखौ बायनानै फरायनो गोब्राबसै बिनि थाखाय जोङो हायोब्ला जों फर सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बायजोयारि बिजाब बायना लानांगौ हायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन रावनि बिजाबफोरखौबो फरायनाया मोजां गुबुन गुबुन गियान आरो गुबुन गुबुन सानस्रिफोरखौ मोनदांनो थाखाय जोङो गोबां बिजाब फरायनांगौ जाहाथे जोंनि गियानफोरा आरो सानस्रिफोरा सोलायनायजों लोगोसे जों बयबो थांखिसिम सौहैनो हायो